میں جی میں نے لیپٹاپ خرید كے لایا مجھے بہت اچھا لگا میں نے گیمنگ كے پرپس سے خریدا تھا اور مجھے گیمنگ كرنے میں اس میں بہت مزہ آیا بالكل میرا گیم لیگ نہیں كر رہا میرا گیم بہت بڑھیا چل رہا ہے سكسٹی ایف پی ایس پہ چل رہا ہے فور كے پر چلا رہا ہوں میں اس گیم كو اور بہترین بہترین سے بہترین اور میں نے اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرنا چالو كری ہے جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ بہت اچھے سے ہو پا رہی ہیں اس میں میرے سارے بڑے سے بڑے سافٹویئر چل رہے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے میرا جو لیپٹاپ كام كر رہا ہے اس كی بیٹری بیکپ بھی بہت بڑھیا ہے اسپیكر كوالٹی بھی بہت بڑھیا ہے اور سب سے اچھی چیز میرے میں لیپٹاپ ہاتھ پہ ركھ كے كرتا ہوں تو اس كی وجہ سے كبھی چھوٹنے كا ڈر رہتا ہے تو اس كی بلڈ كوالٹی بھی بہت سالڈ ہے لیپٹاپ كی بہت بہترین بہت بہترین لیپٹاپ ہے میں بہت بہترین طرح كے گیم كھیلنے میں مزہ آ رہا ہے اور اس میں سب سے بڑھیا چیز ونڈو الیون ملی ہے اور مجھے ٹرائل ملا ہے مائیكروسافٹ آفس كا بہت بہترین بہت بہترین ہے